हेल' आइ हथेलनि मेनेजार नोंथां आं दा बावयैसो सिगां नोंथांनियाव अमा फ्लेथब्रै अरदार होदोंमोन दा आंनो फ्लेथब्रै नांला नोंथांया अन्नानै फ्लेथनै हरफिनबानो जाबाय